ہماری کمیونٹی میں تیوہار جیسے کہ دیوالی ہو گیا عید ہو گیا ہم لوگ میں عید سب سے زیادہ مانا جاتا ہے اور عید ہولی ہو گیا اور دسہرا ہو گیا یہاں یہ فیسٹیول ایسے فیسٹیول ہیں کہ یہاں پہ مطلب بہت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں اور نئے کپڑے پہن کے کھانا پینا ہوتا ہے پروگرام ہوتا ہے دعوتیں ہوتی ہیں یہاں پہ اور بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ ہنسی مذاق سب ہوتے ہیں پرانے دوست ملتے جن سے بہت بہت ٹائم ہو چکا ہوتا ہے ملے ہوئے وہ لوگ بھی ملتے ہیں اور یہ سب سے نا مطلب ایسا لگتا ہے کہ ہاں ابھی دیکھو سب لوگوں سے اتنے ٹائم بعد مل لیے کیونکہ تیوہاروں کی وجہ سے کچھ جیسے عید پہ ہو گیا عید پر بھی ہم لوگ یہاں پہ سب رشتے دار آتے ہیں ہم ان کے یہاں پہ جاتے ہیں اچھا اچھا کھانا بنا بناتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے نا ایک دوسرے کے سے نا ٹائم مل جاتا ہے ساتھ میں مطلب تیوہاروں پر اور موج مستی کرتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ میں تو وہ ایک ٹائم نکل جاتا ہے تیوہاروں کی وجہ سے اسی لیے نا مجھے یہ تیوہار والا ٹائم بہت اچھا لگتا ہے